हाँ हाँ जी हाँ जी बताइए अच्छा अच्छा अच्छा नमस्ते मेम

हाँ क्या कह रहे हैं हाँ नहीं मैडम सिलेबस तो कम्प्लीट करवा दिया था मैंने पूरा करवा दिया था मैंने है ना पाठ्यक्रम पूरा हो चुका था नहीं मैडम नहीं मैडम मैंने तो करवा दिया हो सकता है कि है ना कुछ बच्चे जो है वो छुट्टी पे चले गए होंगे तो इस वजह से उनका कोर्स रह गया होगा बाकी तो मैंने पूरा कोर्स करवा दिया है हाँ प्रायोगिक कक्षाऐं भी हो चुकी है उनकी मैंने उनको सिखा दिया पूरा डेस्कटॉप के बारे में पूरा बता दिया है बेसिक चीज़ें भी पूरी बता दी हैं मैडम मैंने ली है चार कक्षाऐं ले ली थी उनकी हाँ पूरे करवा दिऐ नहीं नहीं मैडम मैंने पूरे पाठ्यक्रम करवा दिया है हो सकता है कि वो बच्चे कक्षा में उस समय उपस्थित नहीं होंगे तो उन्होंने पूछा नहीं होगा ध्यान नहीं दिया होगा मैं पूरा करवा के चुकी हूँ मैडम

हाँ ठीक है मैडम आप हमारा नम्बर दे दीजिए आप उनसे बात कर लूँगी हाँ मैडम कॉपी का वर्क भी मैंने पूरा करवा रखा है कॉपी सब की चेक भी कर रखी है मैंने जी मैं जी मैडम मैंने कॉपी चेक कर के सिग्नेचर भी करें हैं उस समय तारीख भी डाली है और मैंने उनको डायरी में नोट भी करवाया है डायरी में लिखवाया भी है समय समय पे जब भी मैंने होमवर्क दिया है उन्हें गृह कार्य दिया है तब मैंने उन्हें डायरी में लिखवाया भी है कि इस तारिख को ये उनका इस समय होमवर्क है अच्छा मैडम ये बताइये आप है ना ये दो अभिभावक कौन से थे उनके बच्चों के नाम क्या हैं क्या आप बता सकती है

अच्छा अरे मैडम ये तो दोनों बच्चे है ना कक्षा में बहुत ही दंगा करते हैं ये न किसी को पढ़ने भी नहीं देते मैडम ये तो लापरवाह बच्चे हैं उन्हीं के उन्हीं के घर से फोन आया होगा ये न क्लास छोड़ देते हैं मैडम ये लेते ही नहीं है तो उन्हें क्या पता होगा में तो पूरा पाठ्यक्रम करवा चुकी हूँ अच्छा ठीक है मैडम आप है ना एक काम कीजिएगा आप तो है ना मुझे से मिल वो दीजिएगा मैं बात कर लूँगी है ना ठीक है धन्यवाद मेम